تلنگانہ میں تعلیمی نظام صنفی عدم مساوات اور امتیاز کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے جیسے سب سے پہلے تو ہمارے تلنگانہ گنگا جمنا تہذیب کا گہوارا ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہے یہاں کی سرکار ہمیشہ جستجو میں رہتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی بھی افراد کے ساتھ کوئی بھی محکمے میں نا انصافی نا ہو تعلیمی میدان میں اور دوسرے محکمے میں پس ماندہ طبقاوں کو ریزرویشن دیا جا رہا ہے جیسے کہ فور پرسنٹ ریزرویشن اور مائنارٹی ریزیڈینشل اسکولس اور اور فنڈ ریزیڈینشل اسکول جس کے ذریعے ہزاروں غریب بچے بلا مذہب و ملت اِن تعلیمی اداروں سے ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ کلکٹر وغیرہ بن رہے ہیں اور بہترین شہری بھی بن رہے ہیں تلنگانہ حکومت سروے آف نیشنل ایجوکیشن سروے آف گرلز کے مطابق لڑکیوں کی تعلیم پس ماندگی کو دور کرتے ہیں جیسے دور کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت بہت سے گرلز اسکولس گرلز کالجز اور ٹیکنیکل کورسز سٹ وینگ مہدی ڈیزائن اور آلرٹیشن امپاورنمنٹ کے ذریعے ریزرویشن دیتی ہے اِسی طرح مجلس اِتحاد المسلمین بھی لڑکیوں کے لیے بہت سے کام کر رہی ہے